ہیلو

بولیے ہاں یس بولیے ہاں ہاں بولیے کیسا تین چاہئے آپ کو اچھا تو آپ کے یہاں بیلون وغیرہ بھی لگانا ہے

اچھا اوریجنل چاہیے

ہاں بیٹر رہے گا وہ ہاں اور دیکھیے یہ سب وہ جو ہوتا ہے آج کل لگتا ہے ٹینٹ وغیرہ تو اس میں بھی ہوتا ہے جیسے پردہ وغیرہ لگتا ہے اور اسٹیج کے پاس وال پہ تو وہ بھی لگوانا ہے اچھا وہ بھی وائٹ اور ریڈ کلر میں رہ رہنا ہے اس کو بھی او سوری یلو اچھا ٹھیک ہے تب ہو جائے گا شادی کب ہے اچھا ہاں ہاں ہو جائے گا ہاں آپ ٹینشن نہ مت لیجئے ہو جائے گا سر ہوں ہوں ہوں اوکے ٹھیک ہے جارجز تو وہ ڈیکوریشن کرنے کے بعد ہی ہم بتائیں گے اب دیکھنا پڑے گا کہ ایریا کتنا بڑا ہے کتنا لگے گا اس حساب سے بتائیں گے اوکے اوکے اوکے